آپ اپنے خالی وقت میں کیا کرنا پسند کرتی ہیں میں اپنے خالی وقت میں تمام چیزیں کرنا پسند کرتی ہوں جیسے کہ دوستوں کے ساتھ گھومنا ان کے ساتھ مستی مذاق کرنا اپنی ماں باپ اور بھائی بہن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا جوکہ مجھے بے حد پسند ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سبھی کو اپنے ماں باپ بھائی بہن کو جتنا ہو سکے اتنا وقت دینا چاہیے اور میں اپنے خالی وقت میں کیلی گرافی اور پینٹنگ کرتی ہوں تھوڑی بہت جس کا مجھے بچپن سے بڑا شوق ہے میں اپنے خالی وقت کو ضائع نہ کرنے کے لیے کچھ ریڈنگ بکس اور ناولس پڑھتی ہوں